खेळ हो लोकां खातीर आनी भुरग्यां खातीर खूब म्हत्वाचो जावन आसा खेळांतल्यान भुरगे आपलो फुडार घडोवपाक शकता आनी आपलो फुडार घडयता आसतना ते बारीक सावन ह्यो सगळ्यो खेळ खेळत आयिल्ले आसता आनी त्या खेळांतल्यानच ते मुख मुखार सरिल्ले आसता आनी लोक आनी भुरगे आपलें फिटणॅस बरें दवरपाक शकता आणी कसल्योच हॅल्त प्रॉब्लम आमकां खेळांतल्यान जायना आनी समाजा भितर पयत जाल्यार आतां खेळ हो प्रकार खूब वयर पाविल्लो आसा आनी खेळांतल्यान लोक जाय त्या पांवंड्यार आपली सर्ती इनामां नेमतात आनी जाय त्यो गजाली करतात आनी खेळ हो प्रकार एक वेगळो जावना आशिल्ल्यान तो कसलें शिक्षण ना बाबतींत जावं सुद्दां शिक्षणाची गरज नासता थंय फकत खेळ कसो खेळपाक जाय तेचेर आदारून आसता खेळ हो लोकांक आनी भुरग्यांक तर खुबूत आवडटा तातूंत लोक वेगवेगळ्या पांवंड्याचेर वसून इनामां हाडटा आनी आपल्या एक नवो प्रसिद्दा निर्माण करता आनी खेळांतल्यान लोक आपल्या एक नवो इनाम दिता की खेळ ह्यो एक प्रकार जो खेळांतल्यान आमी कितेंय करूं शकता आनी कसल्योच गजाली आमकां जावपाक शकना